आसामनि हारिमुवा जारिमिनारि मानो होनोबा गोदो गोदायनिफ्रायनो आसामाव हारिमुवा गोबांथार आंगो जानानै दङ हारिमु नङाबानो आसामा थांना थानो हायि बादि जानानै दं आरो आसामाव गोबां रोखोमनि हारि हारिमायारि दं सानथ्र'हायै जेरै बर' एसामिस नेपालि गार' राभा मिसिं तिवा मतक बेबादिनो गोबां हारि दङ गोबां हारिनि गोबां हारिमुखौ जों नुनो मोनो जेरैहाय मिसिंफोरनि आलि आइ लिगां बर'फोरनि बैसागु असमियाफोरनि बिहु आरो बेबादिनो गोबां हारिमु आयदा जों नुनो मोनो मोनफ्रोमबो हारियानो गावनि गाव हारिमु दिन्थिनायखौ एबा थानायखौ जों नुनो मोनदों मोनसे हारिया हारिमु गैयाबा सिनायथि गैया बेनिखायनो हारिमुवा जोबोद गोनांथार आं सासे बर' फिसा जानानै जोंनि बर' हारिमुआव जोङो जोंनि हारिमुखौ फोथांनानै लाखिनाया जों साफ्रोमबो बर' फिसानि मावनांगौ हाबा जाय हारिमु नङाबा जोङो गावनि सिनायथिखौ होनो हाया जेरैहाय जोङो दा हारिमुनि गेजेरजों गावखौ बर' होन्नानै सिनायथि होनो हादों जेरै हारिमु होनोब्ला जोङो गोबां फोरबो फालियो बैसागु फोरबो दमासि फोरबो हाबा हुखा आरो लोगोसे दंबावो जोंहा गान्नाय जोमनाय बायदि बायदि जानाय लोंनाय बेफोर गासिबो आयदाखौनो जों हारिमु आयदा होन्नानै हमना लानाय जायो हारिमुखौ जोङो फोथांनो सानोबा जों बर' हिसाबै बा बर' फिसा जानानै जोङो गाव मानि गाव मावनांगौखौ मावथारनाया गाहाम जेरै बर' सिख्लाफ्रा बर' दखना जोमग्रा गान्नाय जोमनाया जोबोद गोनां अब्लासो जों बर' होन्नानै सिनायथि मोनगोन बर' सिख्ला जानानै बा बर' हिनजाव जानानै गुबुन माहारिनि जेरै गान्नाय जोमनाय लंपेन्त बायदि रोखोम सारि बेफोरखौ गानोबा जों गावनि सिनायथिखौ गाव होनो हानाय नङा बेनिखायनो आं सानो साफ्रामबो बर' फिसाफ्रा जेरै बर' हौवासाफ्रा बा बर' हौवाफ्रा गामसा गान्नानै दिन्थियो अब्ला बर' माहारि बा बर' होन्नानै सिनायथि मोनो बेबादि हाबाफारिखौ जुदि जोङो मावलाङोबा साफ्रोमबो बर' हारिया बा बर' फिसाफ्रा अब्ला जों जोंनि बर' हारिमुवा थांनानै थागोन होन्नानै आं सानो बेनिखायनो बर' हारिमुआव जेरैहाय जोङो बायदि रोखोम फोरबो फालिदों गान्नाय जोमनाय गानदों जानाय लोंनाय जोंहा दङ बेबादिनो जों बर' हारिखौ जोंनि हारिमु आयदाजों जोङो सिनायथि होनो हादों एसामिसफ्रा जेरै बा असमियाफ्रा जेरैहाय बिहु दमाहि आरो गान्नाय जोमनायाव जेरैहाय मेखेला सादर बेजोंनो बिसोरो गावसोरनि हारिमुखौ सिनायथि होदों बेबादिनो गुबुन गुबुन माहारिफ्राबो जेरै आसामाव गोबांथार दं गावनि गाव सिनायथिखौ होनो हादों बेनिखायनो मोनसे हारिनि थाखाय मोनसे हारिमुवा जोबोद गोनां